हम लोग अभी एल पी जी गैस का उपयोग करते हैं एल पी जी गैस बहुत ही अच्छा है पहले हम लोग चूल्हे में या फिर स्टोव में खाना बनाते थे लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी सांस चलती थी बर्तन भी काले होते थे और टाइम भी बहुत लगता था लेकिन जब से हमारे यहाँ एल पी जी गैस का उपयोग किया जा रहा है तब से तो खाना भी जल्दी बन जाता है बर्तन भी स साफ रहते हैं और सांस की प्रॉब्लम भी नहीं है इसीलिए एल पी जी गैस का उपयोग करना बहुत ही अच्छा है